आबादारिफोरा जुनारफोरनि खि एबा हासारफोरखौ ओरैबायदि सामलायो जेनेबा जाहाथे ओरैनो बेखार जालाङा आरो ना माने बेफोरो जाहैबाय जायगा मोनसे मोजां दख'र ख'र जावग्रोना लानानै ना मोसौनि गोबोरखिखौ बे दख'राव हाख'रावनो जेसे हायो एसे गोथौ बा जावबाय इसिबांनो नांगौ बायदि गोथौ जावनानै बिदिनो गारबाय थाबाय गारबाय थाबाय जेनेबा बे रान खायसे समाव फोरानोबो खायसे समाव आरो गोथाङैनो जेनेबा गोरानखौ जोङो बाहायो ओरैबायदि मेगं फोनाय खायसे लाइ लाफा फोनायाव जोबोर मोजां खामानि होयो ना गोबोर हासारा ओंखायनो लाइ लाफा फोनायाव फोराननानै जों सारो माइ आबादाव बुंनो थांबाथ' माइ आबादाव जोङो ओरैबायदि मोजां जायो जोंनो खोथिया फोजेननायाव जोङो लाङै लाङै दोनहैखायो आरो ना गोथांखौनो गोबोर गोथांखौनो ओंखायनो बे गोथां गोबोरखौ जोङो दुब्लियाव लांना दोनहैबाय हालेवनानै हालेवदेरबाय आरो खोथिया फोनायाव जोबोर मोजां खामानि होयो ओंखायनो आरो दाव हांसोखौ बुंनो थांबाथ' हांसोखौ जोङो फ'ख्रिनि सायाव दोनो आरो ना बे हांसोनि खिया जेनेबा नाया जाहाथे मोनजायो फ'ख्रियाव थानाय नाया फ'ख्रियाव जोङो नाथ' फिसिखायो बेबोथ' जोंनिनो मोनसे आबादाव गोलैयो गोबां फानो मायो ओंखायनो बेबो जोंनिनो आबाद नायाबो मोनसे ओंखायनो जोङो हांसोफोरखो फ'ख्रि सायाव दोनबाय बैसां लुनानै आरामनो बिसिनि खिया नानि थाखाय खामानि होबाय आरो बोरमानियाबोथ' खामानि होयो बिदिनो लाइ लाफा फोनायावनो बोरमा खि हासाराबो बेबोथ' मोनसे मोजां हासार मिथिंगायारि हासार मोसौ खि बोरमा खि एखेआनो जोंहाबो न'खराव दङ बोरमा मोसौ बे मोसौ खिजों जोंबो गोबां हासार बाहायनो मोनो आरो ना जेरै मोसौनि खि गोथांआ जोंनो न' लिरनायावबो खामानि होयो गामियारि न' नालाय जोंना बिदिनो हानि न' बेरा औवानि इन्जुरनि न' ओंखायनो बिफोरबायदि न' लिरनायावबो खामानि होयो ना आरो गोबोर गोरानआथ' गोबां खामानि आलु गायनाय जेरै सामब्राम गुफुर गायनाय लाफा फोनाय लाइ फोनाय गासिबो खामानियावलाय बेफोर बाहायजायो ओंखायनो जोङो बेबो थि थि खालामो आरो ना बेखौ दोननानै बाहायो जोबोर मोजाङै दोनबासो जोथोनै लाखिबासो बेफोरबो बेखाराव थाङा ओरैनो गारलाबायनाय गारलाबाया जोङो आरामनो हाख'र जावनानै मोजां दोनबाय हाख'र जावनानै मोजां दोननानै उनाव बेखौबो नांगौ समाव बाहायबाय थाबाय बानलु गायनाय जेरै फान्थाव गायनाय लाउ जोगोनार बेफोरनि गुदियाव होयो ना जोङो हासारखौ मोजां जायो बिफोरखौ होबाथाय ओंखायनो बिफोरनि गुदि गुदियाव जेरै बानलुथ' जोबोद मोजां जायो आरो अल क'फि बान्दा क'बि बेफोबायदि हासाराव गोरानआ जोबोर मोजां जायो आरो ना खामानि होयो ओंखायनो बेफोरनि गोबां आबादावनो जों बाहायो गोबोरखिखौ बाहायनानै ना मोजां जाबाथाय मोजां मोनो आरो ना ओंखायनो लाफायाबो जोबोद मोजां जायो गोबोर हासारजों लाइ लाफा अल क'बि बिफोरावबो जों गोबोर हासारखौ बाहायो बोरमानि हासारखौबो बाहायो बानलुआवबो जोबोर मोजां जायो बोरमा बोरमानियाबो आरो गोबोरनियाबो मोजां जायो एखे मानोना